جی جی جی جی جی وکی بول رہا ہوں سر بول رہا ہوں بتائیے جی سر جی سر جی سر جی سر جی سر سریہ آپ کا جو ہال ہے وینکٹ ہال ہے یہ سر ایک فلور میں ہے گراؤنڈ فلور رہے گا یا فسٹ فلور بھی کور کرنا ہے ہاں تو ایک ہی فلور رہے گا بیسیکلی ایک ہی فلور رہے گا آپ کا تو سر اِس میں ہم جی جی

اُن کے بھی کو اُن کا بھی کوریج ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر تو چار فٹ سر نیچے لگ جائیں گے تو جو مین جو نیچے ہے گراؤنڈ فلور ہے جہاں رہے گا ایونٹ جہاں رہے گا وہ چار تو وہاں لگ جائیں گے اور ڈرون رہے گا تو سر ڈرون کا الگ چارج ہوگا دس ہزار روپئے جی جی چار کیمروں کے ساتھ آپ کا پورا پیکیج بن جائے گا یہ پینتیس ہزار روپئے کا پیکیج بنے گا اِس میں آپ کا اوپر بھی کور ہو جائے گا سیکنڈ فلور پہ

جی جی ٹھیک اور ایک کیمرہ مین رہے گا جس کی جس کی جس سے بولیں گے پک اپ پک لینی ہوگی وہ پک یا فوٹو گراف کرتا جائے گا اگر آپ کے ہاتھ دولہے کے ساتھ کرانا ہو فیملی فوٹو گراف کروانا ہو ایک کیمرہ مین آپ کے ساتھ رہے گا جی ایک کیمرہ مین رہے گا ہو ہو جائے گا سر ہو جائے گا سر سر تو پیچھے آئیں گے تو سر دولہے کے ساتھ ہی کھچائیں گے فوٹو تو دولہے کے ساتھ ہی کھچوائیں گے

سر ایک کیمرہ الگ سے اویلیبل کروا دیں گے ہم اُس میں جو ہے اُس میں جو ہے ہم جو ہے پانچ ہزار روپئے آپ کو ایکسٹرا لگ جائے گا پینتالیس ہزار روپئے کا پیکج ہو جائے گا یہ آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ کر کے تین منٹ